बर'नि हारिमु होनोबाथाय आं गावखौनो गाव गोबां गोग्गाखांनाय मोनो बर'नि दानाइ लुनाय गान्नाय जोमनाय जानाय लोंनाय थानाय बर'नि गासिब्बो समायना रमायना गासिखौबो आङो जोबोद समायना रमायना नुयो आरो गावखौनो गोग्गानाय मोनो आरो बेनि मादावनो बर'नि जोहोलावफोर जोहोलावजोफोर दुर्ग जेरै बुंनो थाङोब्ला दुर्गा बर' आरो हलिचरन नारजारि बिथांमोनहा जोलुर गेलेग्रा बिसोरो इण्डिया नि मोनसे जोलुर लिग जायो आइएसएल होन्नाय बेयाव बाहागो लानानै बर'नि हारिमुखौ आरो बर' हारिखौ गोबां गोग्गा होदों बेफोरबादि जोहोलावफोरनि गेजेरैनो बर' हारिमु आरो बर' हारिया सिनाइथि जादों बुहुमनाङैनो